असांजे मॉल में पुलिस ॾाढी चौकनी सां पंहिंजे जिम्मेदारी निभाई वेठी हूअ टाइम टू टाइम हर ॿी कलाके में त हिन ते ईंदी आहे बाइक ते घुमंदी आहे ऐं असांखे जेके वॾा बि आहिनि असांजा अज़ीज जेके आहिनि उन्हनि खां विच विच में ॻाल्हि ॻाल्हियूं बि कंदी आहे उन्हनि जे बारे में पुछंदी आहे ऐं जेतिरो थी सघंदो आहे असांजी सिक्योरिटी जा ॾाढे सुठे नमूने सां पुलिस असांजो ध्यानु रखंदी आहे ठीकु आहे वेझर में ॿ असांजे पासे में कारियूं चोरियूं थी वियूं हुनमें पुलिस कुझु करे न सघी पुलिस जा माइनस पॉइंट आहिनि त प्लस पॉइंट बि आहिनि छो की हिन में अॼुकल्ह भर्ती घटि थी थिए पुलिस जी नौकरियुनि में इन करे तादादु पुलिस जी त तादादु घटि आहे ऐं पुलिस जुर्म वारे जुर्म करण वारनि खे पकिड़े नथी सघे त इस में इयो ई आए की माण्हू वधीक हिन में पुलिस में वधीक भर्ती थियनि ऐं पंहिंजी जिम्मेदारी खे सुठे नमूने सां निभाइनि दिल्लीअ में पुलिस पंहिंजे तरीके़ सां ॾाढो सुठो कमु वेठी करे टाइम टू टाइम अ बिटिंग ते बि निकिरंदी आहे पैट्रोलिंग ते निकिरंदी आहे हर टी कलाके में सुबुहु जो चांहि अमृतवेले चई वजे हुजे चाहे अधि राति जो ॿी वजे हुजे हूअ ॾाढी तैनात तैनातीअ सां पंहिंजी जिम्मेदारी करे वेठी ऐं जॻह जॻह ते सीसीटीवी कैमरा बि सभिनीनि हर मॉल में हर गलीअ में उन्हनि उपलब्ध कराया आहिनि ऐं सिक्योरिटी गार्ड बि रखी ॾिना त अथऊं हर हर गलीअ में हिकु लोहे जो दर वॾो गेट जो दर बि प्रोवाइट कयो वियो आहे पुलिस पंहिंजे लेखे त ॾाढो सुठी पंहिंजी जिम्मेवारी निभाए थी